کھیل ہماری زندگی میں وہ اہم مقام رکھتے ہیں جس کی تعریف جتنی بھی کی جائے اتنی کم ہے ہماری زندگی میں کھیل نہ ہو تو ہمارا جسم بیماریوں کا مرکز بن جائے گا اس طرح نہ تو ہم جسمانی طور پر تندرست رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ذہنی طور پر باقاعدگی سے کھیل کھیلنے سے انسانی جسم اور دماغی اور جسمانی دونوں طرح سے صحت و صحت مند اور تندرست رہتا ہے کھیلنے سے انسان مختلف بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے مختلف کھیلوں میں مشغول رہنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے کھیل نا صرف جسم کی تندرست و توانا بنانا بناتے ہیں بلکہ تفریح کا بھی ذریعہ ہے اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کھیل ضرور اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکیں مشہور کہاوت ہے کہ ایک صحت مند دماغ کے لیے ایک صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ بھی تندرست اور توانا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کو تندرست توانا رکھا جائے جس کے لیے ہمیں کھیل کود کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اگر ہماری زندگی میں کھیل نہ ہو تو ہمارا جسم بالکل لاغر وکمزور ہو جائے اس سے ہمارے جسم میں مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہے جس سے ہمارا جسم بہت متاثر ہو سکتا ہے سب کی زندگی میں کھیلوں کی اہمیت بہت انمول ہے